स्पीक आउट द फॉलोविंग्स नेम्स ऑफ स्वीट्स और पेस्ट्रीस हिंट फ्रापोचिनो सिनमन रोल केक जिरार डेली चॉकलेट स्क्वायर्स मिल्क एंड कैरेमल